ہیلو گڈ آفٹر نون سر سر ڈیپک ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی جی جی سر ابھی میں نے تین دن پہلے آپ کی گاڑی بک کی تھی دلی سے سہارنپور جانے کے لیے ہاں سر اسی کے ریگارڈنگ بات کرنا چاہتا ہوں ہاں سر بس تھوڑا سا فیڈ بیک دینا تھا جی جی جی جی سر آپ کی گاڑی کے جو ڈرائیور تھے دیپک کمار بہت اچھے تھے اور مطلب گاڑی بھی آپ کی ایک دم صاف اچھی تھی میرا سفر تھوڑا سا لمبا تھا تو میں نے ان کو جہاں بولا انہوں نے ہیلپ کی مطلب رکا رکنے کے لیے بولا کہیں پر تو وہ رکے اور بہت اچھے سے لے کر گئے مجھے جی جی جی گاڑی بہت اچھی تھی آپ کی امیزنگ نو پرابلم نہیں بہت اچھا بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا تھا بس اس کے لیے تھینک یو بولنا تھا تھینک یو سو مچ اوکے سر